हून जि'यां गल्ल कीती ते तुहें फीडबैक दी मतलब जेह्का टैमा दा तुहेंगी डलीवर होई जंदा हून जेह्की अजकल दी टैकनोलोजी चली दी ना इ'यै ऐ कि जेह्के हून बड़े हून ऑनलाइन जेह्का अस समान खरीदनेआं ना शापिंग करने आं कपड़े लैन्ने आं बड़ी बड्डी कंपनियां चली दियां जि'यां मीशो होई एमाजान होई गेआ और बी कोई जि'यां होई गेआ फ्लिपकार्ड होई गेआ और बी बड़ी बड़ियां न बड़े बड़े ऐप ना जेह्के अज्ज अज्ज कल गौरमैंट ने जेह्के खोली ओड़े दे न हून एह् ऐ कि हून जेह्का मेरा मेरी बी ना में बी बड़ा मेरी बी बड़ी रूचि ऐ कि में बी बड़ी ऑनलाइन शापिंग करनी होन्नी आं मीमीं बड़े कपड़े नोआए बड़ा किश करनी होन्नी आं हून फीडबैक दी गै गल्ल आई जा जि'यां कि एह् ऐ कि ऑनलाइन उप्पर ना हमेशा भरोसा नी करना मतलब जरूरी नी ऐ हून कि तुसें पैहली बारी बार कोई शैल चीज आई गेई ते तुसेंगी ओह् दूई बारी बी कपड़ा शैल औना जां केईं जेह्के तुसें कोई कोई चीज नोआई दी ते ओह् कोई शैल के औनी जां ओह् तुं'दे ज्यादा टैमा धोड़ी ना तुस यूज करी सकदे इस्तेमाल करी सकदे जरूरी नी ऐ आं ऐसी गल्ल नी ऐ ऑनलाइन दा एह् चक्कर ऐ भाई अज्ज कल्ल लोग ना इ'यां लोग ना अजकल इन्ने व्यस्त होए दे ना अपनी जिंदगी दे बिच कि ओह् ना ओह् नी करदे मतलब बजार जाना ना जरूरी नी समझदे उ'नेंगी बजार इ'यां बड्डा बड्डा कम्म स्हेई होंदा भाई हून असें कपड़े ताल्ली ताल्लियै पैहलें दकान दारा गी आखगे भैया एह् आह्ला कपड़ा दस्सो फ्ही इस डिजाइन बिच दस्सो नेहा दस्सो उसी ना अजकल ना लोग इ'यां बड़ा दुख स्हेई करदे इस गल्लै क्योंकि अज्ज कल्ल जमाना गै उऐ ना फ्ही ऑनलाइन जमाना आई ऐठे दा ते

इयै सारे इयै सोचदे भाई बैडै लेटियै ते अस्स ज्नेई मर्जी अस्स कोई भामें उसी साइड उप्परां डिजाइन आहला मंगाचै कोई लम्मा कोई छुट्टा कोई मर्जी तुस रंग नोआओ सारे इ'यो गल्ल सोचदे भाई अहें ढंगै दी चीज नोआचे इस गल्ला ऑनलाइन जेह्की ऐ एह् चीजां नोआनियां ना ते एह् ना लोग एहदे बिच बड़ा जोगदान देआ दे लोग आखदे जुत्थै जाओ ओह् आनलाइन गै शापिंग करदा आनलाइन गै चीजां नोआंदा आनलाइन गै कपड़े लैने उ'नें हून घरै दी तुस कोई बी चीज दिक्खोग ना अज्ज कल्ल महाराज लोकें ना चपलियां बी आनलाइल गै नोआनियां भाई बजार कोई जंदा गै नी लैने गी हून तुस निक्की कोला निक्की चीज दिक्खी लैओ जागतें दे टीफन स्कूलें दे रूट्टी लेने औंदे नी जागतें गी जेह्ड़ी रूट्टी पाइयै देनी ओह् बी इ'नें आनलाइन मंगानियां महाराज और बी तुस निक्की निक्की चीजां दिक्खी लैओ भांडे महाराज कप भाई अज्जकल्ल एह् महाराज जेह्ड़े जागतें गी लोआंदे जेह्ड़े पैंपर होंदे जेह्के ओह् बी नी जनानियां बजारां आह्नदियां जाइयै ओह् बी आनलाइन नोआंदियां भाई आनलाइन दा ऐसा डाडा जमाना चलेआ कि लोग ना इ'यां इन्ने इ'यां सूखम होई गेदे ते फ्ही आखदे असें' बमारियां लग्गी गेइयां फ्ही घरा बाहर निकलना नी उ'नें फ्ही उ'नें आनलाइन लेटे लेटे शापिंगां करनियां आखने दा मतलब इ'यै ऐ कि आनलाइन मतलब बड़ा स्हेई ऐ ऐसी गल्ल नी ऐ आनलाइन दे बारे च मैं गलत बी नेईं आखदी मिमी बड़ी आनलाइन शापिंगा करनी आं मिमी आनलाइन गै करनी आं अजकल ऐसी गल्ल नी ऐ पर आनलाइन ना असेंगी बड़ा ना नुक्सान बी दिंदा हून जरूरी नी ऐ ना हून असें इक बारी कपड़ा लैता ना कोई चीज लैती पैहली बार ते ओह् शैल निकली ते हून ओह्दा मतलब नी के हर बार स्हेई नकलनी ओह् जेल्लै इक्क बारी आर्डर घर पुज्जी गेआ ना फ्ही ओह् दूटई बारी ना इ'यां कुते बेल्लै ओह् लैंदे बी नेईं कुतै बेल्लै एह् होंदा लेकिन आनलाइन ना बिच कोई आनलाइन ना इ'यां स्हेई बी बड़ा तुस लैओ ऐसी गल्ल नेईं ऐ बड़े शैल नोआड़े कपड़ा होंदा बड़ा शैल नोआड़ी कोआल्टी होंदी तुस केईं केईं साल धो'ड़ी लोग यूज बी करदे न इस्तेमाल बी करदे ऐसी गल्ल नेईं ऐ भाई मेरा आखदे दा मतलब इ'यै कि आनलाइन बी शैल ऐ आनलाइन बी नोआओ मेरा इ'यै आखने दा मतलब ऐ सारें गी के आनलाइन शापिंग करनी चाहिदी अच्छी चीज ऐ पर एह् इ'यै कि जेह्का आनलाइन शापिंग करगे जेह्का बेचारा जेह्का बेचारा डिलिवरी देने गी औंदा बेचारा उसी थोह्ड़ा दऊं पैसें दा फायदा गै होई जंदा आखर दो पैसे बद्ध गै लैंदा घट्ट नी लैंदा ओह् बी ते उन्नै बी बेचारे ने ध्याड़ी लानी होंदी

तुस अपने टैम कड्ढियै बजार जाह्गो तुस तुस अपने दकानदार गी आखगो दकानदारा एह् चीज दस्स हून जरूरी एह् गल्ल नी ऐ कि तुस इ'यां बजार जाह्गो कपड़े लैने गी ते तुसेंगी ओह् चीज थ्होनी गै थ्होनी फ्ही आनलाइन तां गै शापिंग करदे कि हर इक्क चीज असेंगी थ्होई जंदी ओह् बी घर बैठे दे पर आफलाइन ना जाह्गे तें असेंगी एह् ऐ अस कपड़ा शैल लाइयै शैल छांटियै पूरा धोइयै दिक्खगे असेंगी शैल औंदा नी औंदा घर आह्निये घर आह्निये बी जेकर असेंगी ओह् नेईं शैल लग्गेआ ते असें बापस कराई उड़ने आं अपना लोकल असेंगी एह् मजा होंदा कि अस जेल्लै आपूं बजार जाइयै शापिंग करने होन्ने आं ते असेंगी इ'यै मजा होंदा इ'यै ते मजे न होर आफलाइन जाइयै अस शापिंग करनी ते इ'यै ते फायदा असेंगी भाई अस चीज वापस कराई सकने आं जिन्ने अपनी अपनी मर्जी दी उत्थै लाइयै दिक्खी लैओ हून तुस आक्खो आनलाइन शापिंग करो ते ओह्दे बिच अगर असें उऐ सत्त दिन दा असेंगी टैम दित्ते दा होंदा सत्तें दिनें बिच असें नेईं कीती बापस ते फ्ही ओह् कोई लैंदा गै नी ओह् इ'यां पैसे जाने उठी नास होई जाने ते असेंगी हल्ले असेंगी केह् पता कि असें आनलाइन जेह्की चीज असें लैती ऐ हल्ली असें सत्त सत्त दिनें बिच थोह्ड़ी अहें लाई ओड़ने आं इक चीज केह् पता अस म्हीने बाद लाह्चै ते ओह् शैल गै नी निकलै ते फ्ही ओह् कुत्थै जानी बापस होने गी कुत्थै असें उसी ते मेरा आखने दा मतलब इ'यै तुस आनलाइन शापिंग बी करो ते आफलाइन बी करो आफलाइन ज्यादा जरूरी ऐ उ'आं ते आनलाइन बी बड़ी जरूरी आनलाइन बी करनी चाहिदी उ'आं केईं चीजें दा पता चलदा हून जेह्के अनपढ़ लोग होंदे उ'नेंगी बी नेई पता भाई आनलाइन कि'यां नोआंदे कि'यां नईं आं एह् ऐ कि बंदा बड़ा किश सिखदा भाई फोन आना भाई कुसै दी काल चुक्कियै' उसी कि'यां उसी हैंडल करना भाई तुस भैया इ'यां इ'यां करो इ'यां इत्थै नी इत्थै आओ भाई अस किन्ना घरै आहलें कोला लड़ी लुड़ियै बी आं इक उआं एक्क फायदा होर बी होंदा आनलाइन शापिंग दा अस अपनी मर्जी दा किश नोआऊ उड़ने होन्ने आं ते जोल्लै डिलिवरी देने आह्ला भाई जां कंपनी चा कोई बंदा औंदा ते अ घरें आह्लें गी अ इ'यां मजबूर करी उड़ने आं पैसे देने गी बजार जाह्गे ते तुं'दी मर्जी ऐ जुंदे कौल पैसे होंगन उ'ने लैनी उंदी मर्जी ऐ उनें लेई देना नेई लेई देना पर हून कोई घर आए दा होग ते घर सिद्दे बंदा कंपनी दा औग सिद्दा ते असें आखना भाई असें एह् चीज नोआई दी ते असेंगी पैसे देओ असेंगी ते फ्ही बेशर्में दे मारे घरें आह्लें उसी पैसे देने देने फ्ही असें लैना लैना बाकी इ'यै इ'यै मजा असेंगी होर बी आनलाइन दे होर बी बड़े मजे' न भाई इ'यै पैहला बड्डा मजा ते इ'यै कि असेंगी सिद्दे घर आह्नियै दिंदे नै असेंगी ओह् समान असेंगी इ'यां दरबदर नी होना पौंदा तुप्पा तुप्प तुप्पां नेईं लैनी पौंदियां आटो च नेई चढ़ना पौंदा गड्डियें च नेई चढ़ना पौंदा